ہلو گڈ ایوننگ یس میم اوکے ٹھیک ہے تو بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں تو میم آپ کہاں سے آ رہی ہیں آپ اچھا اچھا اچھا میم ٹھیک ہے تو آپ کو کہاں کہاں گھومنا ہے میم آپ مجھے بتائیں اچھا اچھا اچھا اوکے ٹھیک ہے میم ہماری ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں آپ کل ساڑھے سات بجے تک ہم آپ کو نیو دلہی ریل وے اسٹیشن کے باہر مل جائیں گے ہم آپ سے آپ کو ہم وہیں سے پک اپ کر کے آپ کو ہم ریڈ فورٹ اور جامع مسجد دہلی کی جو فیمس فیمس جگہیں ہیں انڈیا گیٹ وغیرہ اور قطب مینار وغیرہ ہم آپ کو یہ سب چیزیں آپ کو ہم دکھا دیں گے ٹھیک ہے میم تو ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہو جائیں گے کل ساڑھے سات بجے آپ چارجز وغیرہ بتا دیجیے آپ کا آپ کو صبح سے لے کر شام تک گھومنا ہے یا آپ کو کہیں ریسٹ بھی لینا ہے بیچ میں چلیے ٹھیک ہے میم اوکے میم تو ٹھیک ہے ہم تین ہزار روپئے میں آپ کو یہ دو تین جگہیں ہیں آپ کو وہ گھما دیں گے ان کے بارے میں آپ کو بتا دیں گے آپ مناسب سمجھتی ہیں تو میں بک کر دیتی ہوں آڈر اوکے میم ٹھیک ہے شکریہ